हमर सबके विशेष पूजा छैठ छी मिथिलाके आओर ई सामा चकेबा सेहो छी जट जटिन सेहो होइए आब तऽ जट जटिन कनि कम खेलाइए सब लेकिन सामा चकेबा आओर छैठके तऽ कोनो बाते नहि छै छैठमे कतहु कोनो शहरमे सब रहय छथि तऽ गाँव अएबे करय छथिन ई छैठ पूजाके हम सब बहुत डर मानय छै आओर सब आबिते छथि बहुत नियम होइ छै छैठके छैठ आओर चोरचनो हमसभ मनबय छी चोरचनो एक टा विशिष्ट पूजा हमरा सबके घरके छियै ओहुमे बहुत नियम सब होइ छै आओर छैठमे तऽ पहिने खरना करू तीन दिनका होइ छै पहिने कद्दू भात तहन खरना करू तहन भोरका अर्घ सोँझका अर्घ इसब होइ छै तऽ